हम बकरी रखने छी अपन ओकरा सबके देखलहुँ टाइमपर खाना खुएलहुँ टाइमपर पानि देलहुँ टाइमपर सब चीज देख रेख करलहुँ ओकरा बकरीके बच्चा बुच्ची भेल ओकरा सबके देखरेख करलहुँ ओकरो सबके दूध पीयलहुँ खाना खुएलहुँ सबटा सब चीज कए कऽ फेर कए कऽ घरमे बूढ़ सूढ़ आदमी छथिन साउस माता पिताके देखकऽ हमहुँ सब करलहुँ देखलहुँ सीखलहुँ जे हमर माता पिता की कए रहल छथिन ओइ अनुस्वारसँ हमहुँ सब चीज कए रहल छी जे हमर माता पिता ई चीज करै छथिन तऽ ओइसँ आगा बढ़थिन तऽ ओइसँ हमहुँ बढ़ि सकै छी कए सकै छी पशु पक्षीके सबटाके खुआ पिआके रखलहुँ घास भूसा काटिके आनलहुँ ओकरा सबके सबटा अइ ठण्डीमे गेलहुँ कए कऽ एलहुँ सबटा सब चीज देख रेख करलहुँ माल जालके खुएलहुँ पीएलहुँ सबटा सब सबटा चीज कए कऽ पशु पक्षीके देखके रेखके बकरी माल जाल सबटा सब चीज कऽ कोना घास खेतय कोना पइन देबै कोना टाइम पर देखबै कोना रखबै कोना की कै सके छी कोना बइढ़ सकैये हमर आगाँ ओकर अथी बकरी छकरी जैसे हमरा आगाँ फलित हैत करब देख रेख सबटा नीक बेजै सबटा कै सके छी हम